ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनायाव हिन्जावफोरा गासैबो रोंखानांगौ राखानांगौ जोङो फुङाव सिखारनानै ओंखाम माइरं सुयो अरदाबाव अर जरायनोसै ओंखाम संसै बेनि उनाव ओंख्रि मैगं हायो ओमफ्राय साम्ब्राम बानलु गासैबो हानानै थियारि रेडि खालामनानै सङो खावो ओमफ्राय फोमोनो आरो बिनि उनाव भाजा संनांगौबा संनोसै आरो सबायजों मा सबायजों दाउजों संनांगौ समब्ला सबायखौ रुग्रोनोसै एवनानै रुनानै ओमफ्राय दाउ बेदरखौ सुनानै साम्ब्राम बानलु हानानै एवनानै बिनिफ्राय सबायखौ होस'नो होस'ननानै संख्रि नांदों ना बानलु नांदों बेखौ साखियो साखिनाय समाव माब्लाबा समाव सबाय ओंख्रि खांनैसैआव हमफ्लिंफ्लांनानै बिदिनो रेजेरो आखाइफ्राव दुखु मोनो बेफोरखौ मुलि गैया हसिया जोङो बेफोरबायदिनो हाग्रानि माबाफोरखौ एसे एनै माबा सिफ्लेनानै फुननानै आराम जालाङो बिनि उनाव आरो फुंफ्राव सिथला सिबो सिथला सिबखांनानै अमा आदार होनोसै अमाफोरखौ फोसाबनोसैलाय आरो बिनि उनाव आरो सोरबा फैयोब्ला बिदिनो साहा पानि बानायना होबावनांसिगौ बिनिफ्राय आलासि फैबा संनांगौ खावनांगौ आरो नारजि ओंख्रि सङोबा जों सिगाङाव सोमना दोनखानांगौ आदा घन्टानि सिगां सोमनानै दोननांगौ बिनि उनाव रुनांगौ खारदै सगार नांगौ सगार खांनायनि उनाव खारदैखौ होनानै एक घन्टासो देर घन्टासो रुनांगौ बिनि उनाव सानांगौ साखांनायनि उनाव ओमफ्राय दाउ बेदरखौ एवनांगौ बानलु सामब्राम होनानै आराम एवग्रोदो बेनि उनाव नारजि ओंख्रिखौ रुदो नारजि ओंख्रिखौ होसनदो होसननायनि उनाव आरो मोजां गोदौ होदो गोदौ होनानै संख्रि नांदों ना बानलु नांदों बेखौ नायबावदो आरो खारदै नांदों ना नाङाखै बेखौबो नायबावदो बेनि उनावसो नारजि ओंख्रि संनाय जायो ओमफ्राय दस्रा दिनाव नोङो लाइ मैद्रु ओंख्रि संनांगौ जाहैयो आरो आलु भाजाखौबो जोङो संनो रोङो आरो आलु जहलजों नाथुरजों संगोन आलुजों नाथुरजों संबाबो मोजां जायो बिनि उनाव आरो थारुन थारुन अमा बेदर गोरान बेखौबो सङो ओमफ्राय बेनि उनाव खुमब्राजों दाउजों बेफोरखौ गासैखौबो हिनजाव मानसिफ्रा रोंनांगौ जाहैयो गासैबो संनाय खावनायाव थानांगौ जाहैयो रोंनांगौ जाहैयो ओमफ्राय बिनि उनाव माब्लाबा समाव दिंखिया खायो दिंखिया खानानै भाजा एवो जोङो माब्लाबा समाव थास' बेदरजों ना गोरानजों सङो आरो मैथा ना बेफोरखौबो जोङो एवो नाखौ एवथ्रमनानै ओमफ्राय मैथाखौ होसननांगौ आरो बेलेग दिजाइन जानोबा नोङो ना गोरानजों जारिजों बुहुत ओंख्रिफ्रा बिदिनो आइटेम आइटेम दङ संनानै जानांगौबा बेनि उनाव समाव बिदिनो ओंख्रि संनायफ्राव बिदिनो गाराय जायो बेरदेरो ओंख्रिफोर बेरदेरो आरो अर खामब्र'बफ्लाङो बेफोरखौ जोङो गारायखौ बिदिनो माबा हाग्राफोर बा मोनसे माबा दङ बेखौ हाग्रा बेन्दों दं बेखौ फुनफ्लेनानै लायो बिनि उनाव हामलाङो आरो